जेह्के इक टब्बरै बिच इक मर्द ते इक जनानी जेह्ड़ी कम्म दोनें बिना जेह्का घर नेईं चलदा तां करियै ओह दोनों जेह्के ओह् जरूरी होंदे जेह्के अदे घरे आह्ले ओह् ते रुट्टी शुट्टी बनाने जां कपड़े शपड़े धोने ई ओह् जादातर जेह्ड़ा जनानियां करदियां मर्द होंदे ओह् घरै दे बाह्र कम्म करना जादा भला बुझदे ते केह् आखदे इ'यां करियै दोनों जनें जेह्के टब्बरै ई जेह्के कोई बी टब्बर चलाने आस्तै जरूरी होंदे जेह्की जनानी होंदी ओह् घर संभालदी मर्द गै बाह्रा पैसे कमाइयै आह्नदा ऐ दोनों जेह्ड़े उं'दे घरै दा जेह्का गुजारा चलदा